हँ हेलो हँ कतऽ जयबै नेपाल जयबै हँ रास्ता तऽ एकदम टू लाइन बनल छै ने हँ पिचिङ्ग बैठल छै फोर लाइन छै दिक्कत नहि होतै अहाँकेँ जाएमे बहुत अच्छा छै दोकान दौरी सभ जे अहाँकेँ मन हुए से अहाँ वहाँ खरीद सकैत छी हँ रस्तोमे मिलत अहाँकेँ लाइन होटल सभ छै हँ होटल वोटल है ने लाइन होटल सभ मिलैत रुकैत छै बहुत अच्छा ओ सभक छै व्यवस्था रास्तामे अहाँकेँ दिक्कत नहि होइके चाही कोइ चीजके हँ मंदिरो सभ छै बहुत अच्छा अच्छा मंदिर छै माताजीके मंदिर छै हँ भगवानके छै हँ हँ घूमै बला छै ने बहुत्त अच्छा जगह है हूँ बहुत अच्छा अच्छा मंदिर छै वहाँ वहाँ हो गेलै जानकी मंदिर छै रास्तामे मिलत अहाँके गायत्री मंदिर मिलत भगवान सभकेँ मंदिर बहुत मंदिर हइ नाम नहि बता सकैत छी हँ सभ मिलत हँ हँ रस्तोमे अहाँकेँ बहुत अच्छा अच्छा मिलत देखैमे ने हँ रस्तोमे मिलैत छै देखै लेल बहुत रस्तोमे मंदिर रहैत छै रोड साइड सभमे मे हँ हँ रोड बनल छै ओहिमे नहि है दिक्कत हँ नहि बहुत रोड है अच्छा पिच भेल छै ने तऽ पिच पर दिक्कत नहि होइत छै पहिले हँ ठीक छै पहिले बला रास्ता नहि ने छै जे दिक्कत होतै आब पिच बैठ गेलै है बहुत अच्छा रोड छै जाएमे दिक्कत नहि होतै हर जगह पर बहुत अच्छा गाड़ी चलत जर्किङ्ग उर्किङ्ग नहि रहैत छै आब ओते गाड़ीमे आ बहुत अच्छा भी लागत ओने देखैमे हँ बहुत अच्छा लागत पहाड़ सभ छै पहाड़ो सभ पर जयबै घूमैले तऽ आओर अच्छा लागत ऊपर देखबै बादल सभ लागल रहैत छै हँ हँ तऽ नेपालमे पहाड़ छै से एकदम बहुत नेपालमे अहाँकेँ ठण्डा लागत बहुत अच्छा है ठीक छै तऽ राखैत छी